दा आं खेथि मावो आङो दिनैसिमावलागि आङो गय गायनाय दं आंहा आंनि बारिया फास बिगा बे फास बिगायावहा खमसे खम आं बियावहाय खावसे गायो आराय बिगासो गय दङ थिन बिगा ओय आराय बिगासो गय गायो आरो आं बे गय गायनायावहाय फार्स्टाव मोनोमोन आं एक लाख दस हाजार एक लाख फन्द्र' हाजार मोनोमोन दा बाहाय खामायलांबाय थाबाय दायो आङो देग्लाय फानदों नोब्बै हाजाराव बे गयखौ आरो बेयावहाय आं फाथै गायो फाथैनि बेसेनखौ आं बोसोरावहाय फन्द्र' हाजार बिस हाजार मोनो फाथैखोनो बे गयावनो बे गयावनो आरो बेनि सिङाव आरोबाव जि गाबजि नारें ओय निमु थेङा बेखौबो आङो खमसे खम दस हाजारसो मोनो बेयावनो बे मोनसेयावनो गय बागानावनो आरो ओमफ्राय थालिर गायो आं गेजेर गेजेर गेजेर नै दिनै आङो मोनबाथ' बारदों मोनबा थबजों गासैजों साराय थिन हाजाराव हरदों आं दिनै दिनै गयखौ माबाखौ बे थालिरखौ माने दायो दाम जाबाय माने सेरेना रजा गोग्लैबायना रजा गोग्लैबाय जोंनिया सेरें खाथि दा बेराद मल फुल थालिर हालि नामायो मानसिफोरा बेवहायनो नै दिनै आङो हादों आं आरो बहुत दङ आंहा थालिरबो आरो दङ मेला दङ बेबायदि आं खेथि मावो आरो बेनिफ्राय फानथाव गायो आं आरो बे फास बिगानि भिथोराव आरो दुइ बिगासो आं फानथाव गायदों नै मैया मारकेटआव समबार बाजारावहा लांदों आङो एखइस बस्था फानथाव मैयायो दामा बहुत खम जाबाय दायो मिसा बुंना मा जानो दस थाखाल' मारकेटआव फाननाै फैदों आं बिस बस्थासो लांदों मैया खम जाबाय दायो होनबाबो उथिबाय आगोलावनो आङो बिस थाखायै बहुत फानबाय मारकेटआव गारना हैबाय थायो आरो बेनिफ्राय आलु गायदों आङो बिगासे बेखौ बुरखाङाखै बे बिगासेयाव खमसेखम बिस फसिस मन जाखागोन आरो बे आलुआबो आरो मथर गायदों मथरखौबो फानबाय थादों बेबायदि आरो दा आं आरो माइ गायबावदों माबा बर' माइ बर' माइ फास बिगा गायदों खुब बरिया जादों आरो बेनिफ्राय बेसर फुदो आं दायो बेसर फास आङो दस फन्द्र' बिगा फोयो बेसर आं बेजाल थाव जायालै बोसोरफ्रोमबो बहुत एकक्रे फन्द्र' बिगा बेसराव खम से खम आं दा बेयाव थ्रिस मनसो आं मोनगोन मननैबाबो आं भेजाल थाव जाखाया एकक्रे आं खेथि मावो बोराइबाबो दाबो खेथि नायखाख्रे आं मावाबा सुखुथारा आरो माबा मोना मा खालामनो आरो देहा थिग थानायावलागै नङाबा आरो दायो बोराइदो होननानै जों गारोबा बेरामानो लोगो लोगो सोमजिबावगोन बे मोनसे माबा बायदि जायो आरो आरामसे एकक्रे देहाफोरा भयामबादि जायोलै जबाय थाबाबा जों सुखुआ थाबायफ्लाबाय थानाय मानसिना आरो दा बिथिं नैबेथिं गथ'फ्रा गथ'आ सानै दङ सासेया सानैबो बिजिनेस मावो बिसोर बेलेगाव खेथियाव खिन्थु आंल' मावो बेनिफ्राय बेबायदिनो खस्थ' मस्थ' मावबाय थायो माइ दै हा हुबो दङ नालाय मावो आरो आं बेबायदिनो दा ओमफ्राय मैगं थाइगङावबो बेबायदिनो मावो निजा मावनाया बांसिन मोजां अखुद फाथि आलधा होआ फालानो मावना लानांगौ लाफा मैगं आं दा नै लाफा थैजोबलांबाय आंनि लाफाया फानबायबो फानबाय गोबोरखि होयो आं मोसौ दङ आंहा माबासो आरो बोरमाया बार'था दङ बेनि खियानो मजबुत जायो आं बेखौ न'आव जानायाव बेखौ बाहायो आरो आं आं मेदिसिन होया न'आव जानायखौ बेखिनिखौ आङो खेथि खालामो आरामसे निजे मावनानै जानो रोङोबा मानसिफोराबो बारा बेराम जाया मुलि होनाय मैगंखौ जाबोला मेगनाबो खम जायो बायना जानायफोरा सब मेदिसिन मेगननि पावारा खामायो खर' गिदिंनाय जायो सिं सानाय जायो अनेकथा बेराम बालाङो निजे खेथि मावनानै गोबोरखिनि माबादो हासारनिजों फोना ला बेखौ न'आव जानोलागि आरामसे जाबायथा मानसिया जाथाव थाब बेराम जाया थाब बेराम जाया दा जानायफोरखौ नेम मथे मोजाङै बाहायनानैबो सोलिना जानो रोंनांगोन दानिया मानसिखौ नुनो मोनदों सोरबा सोरबा बादिया ओइ माबा सेरेब लोंदों सेरेब लोंदों सोरबा बादिया जौ लोंदों खावलायफ्रा फावथाव फुथाव जानाय सेरें गोरियाफ्राबो थैलां जोबदों गासैबो थैदो बेबायदि आरो